भेणें विकता भेणें भेणें विकता आं

हय म्हाका जाय आशिल्लें पांच किलो जाय आहलें

अय पूण आं चलता पूण अशें आं अशें बरें मोटे बी आसा न्हू भेणें बी भेण्यां बियो विकता भेण्यां बियो भेण्यां बियो विकता हय ती कितल्यांक हय रेट किदें आसा रेट

ओ म्हाका केन्ना मेळटले एक तीन चार पोरा अशें बी येता आंव वोरपाक पोरां फोल्या पोरां कितले मेळ्ळें

आनी बियो जाय आशिल्लो बियो बियो भेण्याच्यो

गांवठी हय हय थोळशाचे बाबतीन तावश्याचें

तवशाचेर बीच हें बाबा

बरें